हनी जी नमस्ते नमस्ते नमस्कार हम बम्बइ हम बम्बइसँ आयल छी मुजफ्फरपुरमे अहाँके की सब घूमऽवला हय

मुजफ्फरपुरमे नहि ठीक छै तऽ हमरासँ भेँट करितहुँ तहने ने घूमितहुँ हम हम तऽ बम्बइसँ आयल छी हमरा तऽ किछु अनुभव अइ ने मुजफ्फरपुरके मगर अहाँ अबितहुँ तहने ने हम जैतौं घूमऽ हँ ठीक छै तऽ की कहले एखन तऽ हम मुजफ्फरपुर स्टेशनपर छी आओर मुजफ्फरपुरसँ जहाँ अहाँ कही हम रूकी एतय जहन अहाँ आउ तहने हम चलब सब जगह सब जगह घूमबै हँ जहन हम एते दूरसँ आयल छी तऽ सब जगह घूमबै ने हँ देखऽ आयल छी मुजफ्फरपुरके ठीक छै तऽ टाइम दियौ कते कालमे अहाँ पहुँचब मुजफ्फरपुर ठीक छै तऽ हम वेट करब हँ प्रणाम हँ

ठीक छै ठीक छै ठीक अच्छा